पशुपालनमे छै गाय भैंस छै बकरी छै मुर्गी फोरम छै गायमे छै जे ओकरा अलग चारा होय छै भूसा होय गेलै घट्ठा होय गेलै घास होय जाइत छै आओर जतना खोराक देबै ओहि हिसाबसँ ओ गाय दूध दै छै आ भेड़मे छै जे ओहए पहाड़ी इलाका कऽ छिकै भेड़ तऽ वहाँ पर जे मिलै होयतै ओ खाइत छै आ बकरी भी छै जे बकरी खातिर छै बहुत ओकरामे छै कटहल कऽ पत्ता आनि कऽ दहो बैर कऽ पत्ता दहो एकरामे बहुत किछु छै बकरी कऽ दै पड़ैत छै आ मुर्गीमे छै जे मुर्गीपालनमे एक दू गो नहि कमसँ कम एक आध सए पीस मुर्गी रखबहो ने तऽ ओकरामे तोरा किछु फायदा होयतै आओर ओकरा खातिर फेरो दाना भी आबैत छै तऽ खुल्ला नहि आबैत छै बोरे आबैत छै तऽ एगो बोरा दाना एक आध सए मुर्गी रखबहो खयतै पितै आ गाय आरमे छै जे पाँच गो रखहो खाली ओकरा खाना दैत रहो

शाम कऽ समयमे फेर दूध दै छै सालमे से बछड़ा भी दै छै खाना पीनामे घास होयतै भूसा होयतै बहुत रङ्ग कऽ आबैत छै गाय माल कऽ खाना पीना ओ सब देबहो आओर छै जे भैंस भी छै भैंस अगर रखैत छहो तऽ भैंसियोमे छै ओहए जेना गाय कऽ खाना देबहो भैंसियो कऽ भैंस कऽ देखबहो सुखलो भूसा दए देबहो ने तऽ ओ खाय लेतहो आ गायमे ओ बात नहि छै गायमे छै जबतक घट्ठा नहि मिलेबहो खयबे नहि करतो आओर भैंसमे छै जे घट्ठा नहियो मिलेबहो भूसा कुटी मिलाए दहो तऽ ओ खाएमे तुरत ओ खाय लेतो आ गाय छै जे धूप आर बर्दाश्त नहि करैत छै आ भैंस छै जे केहनो प्रचंड धूप रहतो ओ बर्दाश्त करि लेतो बैठ रहैत छै ओहिमे कोइ दिक्कत नहि छै आ गायमे तनी होय जाइत छै जे गाय होएत छै कमजोर तनी होएत छै तनियो मनियो कादोमे बैठतो बस ओकरा दिक्कत होए जाइत छै तबियत गड़बड़ाए जाइत छै बारिश भी भीङ्गे भीङ्ग नहि सकैत छै

बहुत लोक देखैत छियै जे बेसी गाये पोसैत छै गायो एक दू गो नहि कमसँ कम दू गो तीन गो रखहो चारि गो तब तनी होएतो बढ़िआँ होएतो आओर भैंसमे छौ कमो सम रखबहो तऽ कोइ दिक्कत नहि छै